मुंहिंजा माइट जॾहिं शहर में आया मुंहिंजे ऐं मां जेकी राति वारो शो हूंदो आहे उहा टिकट बुक करणु वियमि त मां उन्हनि पुछियो मूंखां कीअं बुक कराए मां चयो बाप रे बिल्कुलु टिकट न पई मिले प्लस एॾी भीड़ सॼा शो फुल माॻहीं का टिकट कान ख़ाली हुई सॼो थिएटर जेको हो टॉकिस हूंदी आहे उहा हाउसफुल फुल लॻी पई हुई मां ॾाढी मुश्किल सां ईअ टिकटियूं वरितियूं आहिनि छाकाणि त ईअ पिचर त तमामु घणी सुठी आहे ऐं इन जा कलाकार छा ज़ोरुदार आहिनि ॾिसिणो ई हो ऐं मूंखे तव्हांखे उहो ॾेखारिणो ई हो ऐं मूंखे उन जी टिकटूं बि न पियूं मिलनि मां त रैफरेंस ॾिनो पंहिंजी फ्रैंड जो की भाई उहा हिते उन जो कोई आहे जेको इन में कमु कंदो आहे टॉकिस में त इन जे करे उन मूंखे उन टिकटियूं ॾिनियूं पर तमामु घणी मुश्किल थी छाकाणि त राति जो शो मिले न ऐं त बि जीअं तीअं करे त मिलियूं ऐं उहा पिचर बि तव्हांखे ॾेखारणु ज़रूरी हुई छाकाणि त उहा पिचर त तमामु घणी सुठी आहे हुन जा कलाक बि ज़ोरुदार आहिनि ऐं रेफरेंस जॾहिं ॾिनो नंबर तॾी वञी करे मूंखे ईअं टिकटूं मिलियूं तव्हांजे लाइ ऐं मां चयुमि की भाई आया आहिनि महिमान त मूंखे त ईअ पिचर हिननि खे ॾेखारिणी ई आहे कीअं बि करे त मुश्किल त थी पर ॾिसिणो त आहे ई आहे इन करे मज़ो बि ईंदो ॾिसिजो तव्हां ज़रूरी ई ज़रूरी